ई हमसब पूजापाठ करै वाला तऽ ओहन नहि छी तहन हल्का फल्का मे छी जेनाकि ॐ भुर्व भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात एहि सबसँ जापसँ कनीटा हमसब सुखी रहै छी खुशी रहै छी एहि सबसँ हमरा कनीटा ई भेटैया जे नहि भगवानमे किछु छै हिनका जाप कयलासँ हम आइसँ कनीटा तंदुरुस्त रही